सुपौलके सामने मुख्य चुनौती अछि जे एहिठाम दश किलोमीटर के दुरी पर कोशी नदी बहै छै और एहिसँ बहुत प्रभावित होइ छैक सरकारकेँ भी प्रयास रहै छैक और जेकि मने प्रभावित नहि होइ लेकिन फिर भी ओहिके अन्दर कोशी नदीकेँ अन्दर रहै वला जे लोक छथि बरसातके समयमे हुनका सभकेँ बाहर आबऽ पड़ै छनि आ रोड सड़क तऽ बहुत बढ़िऑं बनल छैक अखन एहिठाम जे छै से किछु चुनौती छैक जाहिसँ विकासमे बाधा आबै छै